गाइके लेके चरबैलए जाइ छिए चरैके आबै छिए तीन बजे से चारि बजे तक चरबाबै छिए चरैके लेके आबै छै गाइके पानी भी दै छिए पिएलए आओर कुट्टी भी दै छिए खाइलए फिर भी ओ गाइके दूध दुहै छै आओर बारिशके महिना आबै छै तऽ ठ बारिश पड़ै जे छै तऽ घरमे ले आइ छिए बान्हि दै छिए घास काटिके लेके आबै छिए तब चारा खिआबै छिए कुट्टी काटिके तब फिन पानी भी पिआ दै छिए आओर ठण्डाके मौसम आबै छै तऽ ओकरा चट्टी आर से ओढ़ा दै छिए तब फेन ठण्डी आबै शाममे पाँच बजे फेन घरमे बान्है छिए फेन गाइ अथी खाना दै छिए सुबहमे उठै छिए तऽ पहिने निकालै छिए गाइके तब पानी आर पिआबै छिए कुट्टी आर दै छिए फेन बान्हि दै छिए आओर गरमीके मौसममे गरमी जादा दै छै तऽ पानी कम पड़ै छै तऽ ओकरा टाइम टाइमपर आओर गरमीके बारह बजेके नहाबैत छिए तब फेन नहाके फेन तीन बजे अ बान्हि दै छिए नादीपर नादीपर बान्हिके तब कुट्टी आर दै छिए आओर खिआबैत छिए आओर फेन चारि बजे लेके चलि जाइत छिए आओर पर्यावरणमे पर्यावरणमे आओर मौसम कि बदलाव आबै छै तऽ गरमी जादा दै छै आओर फिर गरमी जादा दै छै तब फेन ठण्डामे बान्हि दै छिए आओर गाइके दूध भी दुहै छिए आओर ओकरा देखभाल अच्छासे करै हिए आओर आओर खाना दै छिए आओर पानी भी पिआबै छिए फेन ले जाइ चरबैलए लऽ जाइ छिए चराकऽ आबै छिए तऽ फेन बान्हि दै छिए